اگر ہم اپنے علاقے کے نوجوانوں کے روزگار کی بات کریں تو ہمارے یہاں جو روزگار ہے وہ بہت ہی کم ہے اور لوگوں کو بہت ہی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت سے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں لوگوں کو یہاں پر دیکھا جائے تو یہاں پر بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگ بےروزگار بیٹھے ہیں ہمارے یہاں اُس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بڑی کمپنیاں بڑی فیکٹریاں نہیں آتی ہیں جو اپنا ٹینڈر ڈالیں اور لوگوں کو جاب پرووائڈ کرا سکیں پتہ نہیں کیوں کیا ریزن ہے آئی ڈونٹ نو بٹ حالانکہ یہ راجدھانی ہے لیکن اُس کے باوجود بھی لوگ یہاں پر نہیں آتے ہیں اِس طریقے سے اور اگر جو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر کمپٹیشن بہت ہے لکھنؤ میں اتنا کمپٹیشن ہے کہ اگر آپ وہاں پر ایم اے کی ڈگری مانگی گئی ہے اور کسی جاب رکوائرمنٹ ہے اور وہ اُس پروفائل کے لیے آپ سے کہا گیا ہے ایم اے رکوائر ہے تو پی ایچ ڈی کے لوگ بھی وہاں پر انٹر ہو جاتے ہیں اور اپنی ڈگریاں ڈال دیتے ہیں اِس طریقے کے چیلنجز لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں اور جو سب سے بڑا چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اگر فریشر کوئی ہے تو اُس کو جاب ملنا بہت مشکل ہوتی ہے کیوں اور اگر جاب مل بھی جاتی ہے تو سیلری پانچ ہزار چھ ہزار یا آٹھ ہزار روپئے سے اُوپر نہیں دی جاتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج کل تمام کمپنیاں جو ہمارے لکھنؤ میں ہیں جو ہائر کرتی ہیں وہ سب ایکسپرئنس مانگتی ہیں آپ کے پاس ڈگری بھلے کم ہوں آپ کے پاس ایکسپرئنس ہونا چاہیے تین سال کا چار سال کا تو یہ سب چیلنجز ہیں جو فیس کرنے پڑتے ہیں اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہے جو آج کل کے دوارا ہے کہ کوئی بھی کمپنیاں ڈائریکٹ جاب نہیں دیتی ہیں وہ کسی نہ کسی کنسلٹینسی کے تھرو جاب دیتی ہیں تو ہمیں کنسلٹینسی میں نوکری پانے کے لیے کچھ نہ کچھ پے کرنا پڑتا ہے کچھ روپے دینے پڑتے ہیں اپنی جیب سے یا پھر یہ معاہدہ طے کیا جاتا ہے کہ جو پہلی سیلری ملے گی اُس کا ہاف پے کریں گے یا پوری سیلری دے دیں گے ہم تو اِس طریقے سے پہلے ایک دو مہینے لوگوں کو بہت چلینجز فیس کرنے پڑتے ہیں بہت اسٹریگل کرنا پڑتا ہے اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو اُن کے سامنے پیش آتی ہیں اِس وجہ سے یہاں پر جو نوجوان ہیں بےروزگاری کا بہت زیادہ شکار ہے اِسی لیے لکھنؤ کے زیادہ تر نوجوان باہر نکلتے ہیں الگ الگ اسٹیٹ جاتے ہیں بہت سے لوگ تو دوسری کنٹریز میں چلے جاتے ہیں وہاں جا کر اپنی بزنس یا تجارت کرتے ہیں اور اپنے مُلک کا نام روشن کرتے ہیں